हें तर तुमी जाणाच आसतले की आमच्या भारतांत दर एक राज्याक आपली एक एक भास आसा कर्नाटकाची कन्नडा महाराष्ट्राची मराठी तशीच आमची गोंयची कोंकणी जावन आसा आमच्या गोंयकारां खातीर पूण जी कोंकणी आमी आतां उलयता ती शुद्ध अशें आमी म्हणोंक शकता कांय ना हें म्हाका खबर ना कारण पोर्तुगिजान आमचेर भोरपूर वर्सां राज्य केलो आनी त्या टायमार आमी मातशें मातशें जरी तेंची पोर्तुगीज आनी आमची कोंकणी मिक्स जाल्याच आसतली हेंयी बीन आमी पोवंक शकता की आमच्या गोंयच्या गोंयांनूय कितल्या तरेची कोंकणी आसा समज तर तुमी काणकोण सायडीन वचत जाल्यार थंयची कोंकणी मातशी मातशी कारवारच्या भशेन आहा पेडण्या वचत जाल्यार थंयची आपलीत कोंकणी आसा सालसेतची कोंकणी वेगळी आसा फोंडेची कोंकणी वेगळी आसा अशें ही भाशा आमची संस्कृती आनी आमी तिका विसरपाक जायना आमची भाशा आमी उलोवंक जाय आतां खुबशे लोक कितें करतात की तेंकां वेस्टन कल्चर आवडटा आनी तेंकां वेस्टनायज जावपाक आसता जावपाक जाय तेच्या लागोन ते आमची कोंकणी उलेनासतना बट इंग्लीश उलयता आनी कसली कसली भायली भाशा उलयता ते उलयलो म्होणोन त्रास न्ही बट तुमी आमची कोंकणी विसरोंक जायना आमचो मूळ तुमी केन्नाच विसरोंक जायना तेंकां वेस्टन कल्चर भोरपूर आवडटा आनी ते फुल्ली वेस्टनायज जावंक सोदता तशीत करून ते आमची संस्कृती बीन विसरोन वयतली आमची भाशा आमची संस्कृती दाखोवन दिता समज जर आमी आतांच आमची संस्कृती सोडली जाल्यार फुडल्या पिडेक आमची संस्कृती कितें आसली हेंच सुद्दां खबर आसचें ना ज्या प्रमाणें आमकां खबर ना की पोर्तुगीज येवच्या पयनीं गोंय खरें म्हटल्यार कशें आसलें आमची संस्कृती शेणटली आमी आमची कोंकणी भासूच सगली जाणा विसरोन वयतली ते खातीर लोकांनी कोंकणी उलोवची आनी आमच्या संस्कृतेक आनिकूय बीन फुडें काडचें